बेगूसराय ज़िले में रोज़गार का मुख्यता आजीविका चलाने के लिए मुख्यतः लोग खेती और किसानी पर निर्भर हैं और तो यहाँ पर बिजनेस के रूप में भी सभी लोग बिजनेस भी करते हैं उस रूप पर भी निर्भर हैं इस जगह पर बेगूसराय में लोग कृषि कृषि से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आदमी की कृषि करते हैं खेती करते हैं और तो लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं लेकिन सरकारी नौकरी को प्राथमिकता इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी को सरकारी नौक नौकरी के लिए लोग हमारे इसी बेगूसराय में ही नहीं बिहार में भी सरकारी नौकरी के लिए लोग बहुत आगे भागते हैं सरकारी नौकरी को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है वहीं वहीं दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में इतना सरकारी नौकरी को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है इसी वजह से हमारा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आज हमारा बिहार इतना पिछड़ा हुआ है क्योंकि सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे पी पड़े हुए हैं लेकिन यह भी बात सोचने वाली है सरकारी नौकरी सरकार आखिर उतना कहाँ से दे जिस राज्य में अगर आप बिजनेस करना ही नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे कंपनियाँ है ही नहीं तो सरकारी नौकरी लोग देंगे कहाँ से सरकारी सरकारी नौकरी क्या सरकार के पास उतनी नौकरी है जितना बिहार में आबादी हैं तो ये चीज़ सम्भव नहीं है और जो और आप लोग देखते होंगे दुकान स्कूल और शिक्षण संस्थानों में तो ये सभी इसमें भी बेगूसराय को और भी विकसित बनाती है बेगूसराय इससे और भी विकासशील दिखता है बेगूसराय का मो ग्रोथ इस इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादे है ये कुछ सालों पहले बेगूसराय का ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो देखा गया था कि हमारे बिहार में सबसे पहले नम्बर पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बेगूसराय नम्बर वन पर आया था क्योंकि यहाँ पर में लोग बिजनेस ज़्यादा करते हैं बिजनेस ज़्यादा होने की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई और हमारा बेगूसराय नम्बर वन पर आया और लोगों का मानना भी यह है कि बेगूसराय का मार्केट एरिया जो है बहुत ही बड़ा है बहुत ही अच्छा है बगल आसपास के ज़िले का जितना भी देख लीजिए तो इस जगह पर बेगूसराय से बहुत ही कम विकसित हुआ है और बेगूसराय में अगर देखा जाए तो डॉक्टर भी बहुत ज्यादे भरे हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर की संख्या बहुत ज़्यादा है इस वजह से बेगूसराय और बेगूसराय में बाहरी बाहरी क्षेत्र के लोग ज्यादे आते हैं डॉक्टर और स्कूलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है जिस वजह से खगड़िया मधेपुरा और भी पड़ोसी ज़िले जितने भी हैं ये सभी बेगूसराय में पढ़ने के लिए और स्वास्थ्य दिखवाने के लिए आते हैं डॉक्टर के पास